हैलो हां जी हैलो एह् मोनालिका जी होर बोल्लै दियां हां जी बड़ियां जगह न इद्धर कटरा माता वैष्णो ऐ इद्धर बाह्वे आह्ली माता ऐ जम्मू इद्धरा मतलब पंताली किलोमीटर होनी ऐ आं जम्मू तू कटरा

हां जी हां जी आह हां जी हां जी बस्सां बी चलै दियां ने ते आटो बी जंदे न ते अज्जकल ट्रेन बी चलै दी ऐ हां जी हां जी बाह्वे आह्ली माता ऐ एह् रस्ते च कोल कंडोली आंदी ऐ पैह्ला दर्शन करदे गै कोल कंडोली न हां जी हां जी अच्छा अच्छा